कैमरा हमे लेले रहिऐ पहले बार तऽ हमे कैमरा लेलिऐ ओकर बाद कैमरा ले लेलिऐ तऽ हमरा मजा आबि रहले कनी केकरो ओकरोमे जे हमे पहले से तऽ कैमरा अच्छा से चला लेने रहिऐ ओकर बाद कैमरा जूम करिऐ एकदम मतलब की कही ओकरा ओकरा जे आबए दू तीन गो लड़की नहि आबए ले ओकरा ने फोटो लयमे हमरा बहुत अच्छा लगै ले ओकर बाद फेरो मतलब मने अलग अलग पोज देल जंँ लेलखुन तऽ लड़की ने पोज अच्छा देलिऐ नहि ऐलै ओकरामे फोटो नीक ऐलै देलिऐ ओकरा तऽ ओकरा नी के अच्छा लगेले आओर ज़ूम करए लिए ज़ूम करए लिए एकदम बैकग्राउंड मस्त मस्त बना लेलिऐ ज़ूम करए लिए तऽ एकदम ओकरा मस्त मस्त फिल्टर आबए ले पूरा जूम करए लिए एकदम अच्छा अच्छा जूम करए लिए तऽ एकदम मतलब पूरा ओकरा लैके वॉलपेपरमे अपना फोनोमे लगा लेलिऐ तऽ एकदम मस्त डी एस एल आर ले लेलिऐ ले लेलिऐ इहे लगभग साठि सत्तर हजार सत्तर हजारमे लेलो रहिऐ ओकर बाद शुरूमे मजा आबी गेलो डी एस एल आर लेलो रहिऐ पहिने फोनो से ही यूज करे रहिऐ फेन कैमरा ले लेलिऐ तऽअच्छा लगैए कैमरा लएमे